हाँ मैं अब हमारी पसंदीदा तैराकी डेस्टिनिग जो हमारे पास में है तिगरा डैम हम वहाँ पर जाते हैं वो बहुत बड़ा है और उसमें तैरने में अलग ही मजा आता है और हम हर संडे वहाँ पे जाते हैं और इस कुछ दोस्त भी जाते हैं तो उसके साथ हम वहीं पे खाना बनाते हैं वहीं पे पार्टी करते हैं दाल टिक्का बनाते हैं मस्त और वहीं पे अच्छे से जश्न जश्न की तरह एकदम एंजॉय करते हैं वहाँ पे तो जो मजा आता है वहाँ पे तैरने में भी मजा आता है उसके साथ साथ जो हम अपने हाथों से वहाँ खाना बनाते हैं और उसे खाने में वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करने में सभी दोस्त जाते हैं इधर उधर घूमते हैं तो लकडियाँ लेकर आते हैं तब जलाते हैं तब खाना हमारा बनता है और उसे खाने बने हुए अपनी मेहनत से बनाया हुआ उसे खाने में बहुत अलग ही मजा आता है तो और जो वहाँ पे हम तैरते हैं तो बहुत अलग ही नहां के बढ़िया फिर उसके बाद में खाना खाओ बढ़िया फिर उसके बाद फिर हम अपने घर के लिए निकल आते हैं यही हमारी त पसंदीदा तैराकी की डेस्टिनेशन जगह है धन्यवाद